سوچھ بھارت ابھیان اس کی تحریک مجھ کو بہت پسند آئی مودی جی نے جو چیز پالیسی بنائی مجھ کو اچھی لگی میں اس پر عمل بھی کرتا ہوں اور جس سے گھر پر جو کچن کا بولو اور ویسٹ مٹیریل جو نکلتا ہے اس کو اکھٹا کر کے میں گورمنٹ کی بنائی ہوئی جگہ وہاں تک پہنچ کے اس کو پھینکھتا ہوں یا پہنچاتا ہوں اور اس کے بعد سب سے سب کو میں بھی یہی بولتا ہوں کہ تم لوگ سوچھ بھارت ابھیان کا ایک حصہ بنو گندگی مت پھیلاؤ اور بھارت کو اچھے سے اچھا رکھنے کی کوشش کرو اور جو چیز میری طرف سے مدد ان کو ملتی ہے میں اس کو پہنچاتا ہوں